گڈ مورننگ سر جی سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جی جی مل جائے گی جی جی جی جی جی مل جائے گی یہ تو سب مل جائے گی موجود ہیں ہمارے یہاں جی جی مل جائیں گی یہ بھی اویلبل ہیں ہمارے یہاں جی سر مل جائے گی یہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں تو آپ کس طرح سے منگانا چاہیں گے مطلب آپ خود لینے آئیں گے یا پھر آپ ڈاک کے تھرو منگانہ چاہیں گے جی سر ہمارے یہاں ڈاک کی سیوا بھی موجود ہے ہمارے یہاں ہر طرح سے ڈاک کے تھرو بھی بھیجا جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں گے تو اس طرح بھی بھیج دیں گے اور اگر آپ خود بھی آ کر لینا چاہیں تو مل جائے گی ڈاک کا سسٹم یہ ہے کہ مطلب آپ اپنا پین کوڈ وغیرہ ہم کو بھیج دیں اور اپنا نمبر اور آپ کا پتہ جو آپ جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ آپ سارا تمام ہم کو بھیج دیں اور ہم اس کے تھرو آپ کو جو جو کتابیں آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے تقریباً ایسے ہی آئے گا سو پچاس کے قریب جس وہ کتاب کے اوپر ہوگا کہ مطلب کتنی کتاب کی کانٹٹی ہے اس حساب سے ڈاک کا خرچ آئے گا سر جی ہاں بالکل محفوظ رہیں گے ہم اپنی طرف سے پوری وہ کر کر بھیجیں گے کوئی دقت اس میں نہیں آئے گی اور ہم بالکل سیفٹی سے بھیجیں گے نہیں نہیں اس کی ہم پورا اس کا ہم ہورا دھیان رکھتے ہیں اور اس حساب ہی سے بھیجتے ہیں کہ مطلب کسی طرح کی کوئی دقت نہ آئے اور پانی وانی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم ڈاک کے تھرو جو پارسل کوریئر کرتے ہیں وہ تھوڑا ہم دھیان دے کر اس چیز کو کرتے ہیں جی جی اور پھر آپ اتنی دور سے منگاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بہت اس چیز کو جو پارسل کے تھرو ہم سامان بھیجتے ہیں اس کو بہت ہم قائدے سے بھیجتے ہیں اور سیفٹی سیل کے ساتھ بھیجتے ہیں کیونکہ بارش کا موسم رہتا ہے اکثر و بیشتر تو اس وجہ سے ہم سامان جو بھیجتے ہیں پارسل کے تھرو اس میں ہم سیفٹی بہت زیادہ رکھتے ہیں جی جی ٹھیک آپ اپنا پارس جی سر جی سر شکریہ